हँ कहिऔ

हँ हँ तऽ छठि तऽ हम अपने करए छी आ चारि सालसे छठि करए छिऐ चारि पाँच सालसे छठि करए छिऐ हँ गाँवमे तऽ छठि बहुते नीक होइ छै देखबए तऽ हाएत जे देखते रहए जाए तऽ नीक होइ छै छठि एक दिन जे दिन नहाए खाए छिऐ माथासंँ नहाए छिऐ ओहिदिन लहसुन प्याज नहि खाए छिऐ ओहिदिन लहसुन प्याज नहि खाय छिऐ अरबे अरबाइन खाइ छिऐ फेर ओहिदिना अहाँके सजमनि आओर चनाके दालि दएक दालि बनबए छिऐ ओहे सभ खाइ छिऐ फेर खरना दिना खरना दिन घर अङ्गना हँ खरना दिन घर अङ्गना निपलहुँ अहाँके खीर रातिमे रन्हलहुँ फेर करा पत्ता पर नवैद्य देलहुँ खीरक केराक सेबक फेर देलहुँ नवैद्य हंँ नवैद्य देलहुँ आ की कहए छै जे खरना केलहुँ खरना केलाके बाद जे छै से भिनसर भेने फेर सँझुका अर्घ्य होय छै तऽ ठकुआ बनेलहुँ ठकुआ बनेलहुँ छीट्टामे डाली बाती सैतलहुंँ फेर घाट पर गेलहुँ घाट पर सभ पानिमे ठाढ़ होइ छै देखए छिऐ टी वी आरमे देखैत हेबए हँ तऽ पानिमे ठाढ़ भेलहुँ पानिमे जब तक ओ उगि नहि छथिन राणा माय तब तक नारियल लएके पानिमे ठाढ़ छी फेर उगि जाइ छथिन तऽ सभ हाथ उठा उठाक पानिमेसंँ निकलि गेल जे छै फेर भिनसुरका अर्घ्यमे लोक चारिए तीन बजे भोरे उठिके फेर डाली हुनकर घाट पर पसरै छै जहाँ डाली फेर घाट पर पसरै छनि तहन जे छै से लोक फेर लोक पानिमे कनी भिनसरमे बेसी काले ठाढ़ होइ छै ठाढ़ हँ ठाढ़ रहए छै जे छै से अहाँके जब तक ओ सूर्य उगए नहि छथिन ताबत तक पानिमे ठाढ़ रहए छिऐ पानिमे जे ठाढ़ रहए छिऐ तऽ अहाँके जे छै की कहए छै फेर उगय छथिन तऽ फेर हाथ उठए छनि सभटा डाली पाती उठए छनि ओकरी जे रहए छै से अकुरी जे छै से अहाँकेँ घाट आर पर सभटा छीटल जाए छै ओ बीछ बीछक लोक मुँहमे कए लेलक मुँहमे मुँहमे हँ मुँहमे लेलक आ की कहए छै जे अहाँकेँ फेर घर पर गेल आर लोक पारण केलक बड़ी तीमन ई सभ बनल रहल अपन पारण केलक तऽ भए जाइत छै हँ छठि अहाँकेँ बड भारी बड भारी जे कहए छै छठि जे छै से होइ छै गाँवमे बहुत लोक करए छै पहिने हमरा सभके साउस करए छलखिन आब हम करए छिऐ आब कते साल लएके तीन चारि साल लए कऽ हमहुँ करए छिऐ छठि तऽ रहबए ने गाममे रहबए न तऽ बुझबए जे हँ केना होइ छै छठि तहन अहाँके पता लागि जाएत हँ ताहि दुआरे हँ तैंँ नहि बुझए छिऐ जब रहऽ लगबै ने गाममे जे एना अपन छठिमे आबि जाएब आ तब देख लेब एकबेर जे छठिमे रहबए ने देखि लेबए ठीक छै तऽ राखू